आतां आमी खुबशीं पिक्चर पळयता सो हातून वेगवेगळें तरेचे हिंदी मराठी कोंकणी इंग्लीश अशे पिक्चर आसा तातुंलो तुका खंयचो पिक पिक्चर आवडटा खंयच्या भाशेचो पिक्चर आवडटा आनी कित्या खातीर आवडटा हाच्या विशीं म्हाका मातशें थोडे सांग सिनेमा म्हाका खुबशे आवडटा हिंदी मराठी कोंकणी तशें भाशेंचे हें ना पूण म्हाका आवडटा म्हणल्यार आतां आतां हाली म्हणल्यार की चडशें हांव सावथातलें जे हिंदीन डब करून येता ते सिनेमा म्हाका खूब आवडटा हाटले फाटली कितलींशींच वर्सां दोन तीन वर्सां जातलीं हांव तेच सिनेमा पळयतां इवन हांव युट्यूबार सुद्दांं टायम मेळत जाल्यार आतां हालींच जे रिलीज जाल्लें आसता सावथाचे खंयचे सिनेमा जे हिंदीन डब जाल्ले आसता ते हांवें सगळेंच चडशे पळयल्यात तातूंत म्हाका सगळ्यान म्हाका पिशें लागलें तें म्हणल्यार सुरवातेकच्यान जे सावथाचे जे एक डायरेक्टर आसा ते एस एस राजामौली हे जे डायरेक्टर तांच्यानी डायरेक्ट तांच्यानी केल्ले डायरेक्टर बाहुबली थंयच्यान हांव म्हाका सामकें पिशें लागलें सावथाचे तांचें एक्शन हें सगळें आवडलें एस एस राजामौली म्हणटा तो सावथाचो दिग्दर्शीत केल्ली दिग्दर्शक तो डायरेक्टर

तांच्यानी खुबशीं तांकां काल्पनीक सिनेमा रचूंक आवडटा अशे तांच्यानी एकदां आपल्या इंटरव्यूआन सुद्दां सांगिल्लें म्हणून तांची पयलीच्यान सो ताजी चडशी बाहुबली वन बाहुबली टू आनी आर आर आर ही सारकीं वल्ड वायड फेमस जाल्लीं सिनेमा ताजे

आवडपाचे कारण म्हणल्यार ताजें डायरेक्शन ताजी कथा तातूंत दर्शायली स्त्री जे पिक्टचरायज केल्लें खूब सुंदर हावें म्हाका दिसता ते पिक्चर जवळ जवळ म्हाका दिसता एक धा पंदरा फावट तरी पळयलां आसतलें दर एक फावट टिवीर आयल्ले फावट हांवें ते पिक्चर पळयलां ताजे सगळें म्हाका ताजी कथा ते भावना ताजो राग दूख तांच्यानी जे तरेन पिक्चरायज केल्या न्हय सिनेमान खूब सुंदर तशेंत आपल्या बापायच्या जे तो सूड घेता तो लास्ट निमाणे शेवट शेवट इतको सुंदर दाखयला की ते म्हाका खूब आवडटा एक बरो शेवट दाखयलां आनी काल्पनीक आसून सुद्दां एक खूब थोडें बरें बरें मेसिजी दिल्या त्या पिक्चरान ताजे म्हणून म्हाका हो सिनेमा खूब आवडटा